لکھنے کے دوران حوصلہ مند ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیوں کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی آئے گی تو آپ کو اور اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے آپ اور حوصلہ مند ہوں گے آپ کو خوشی ہوگی کہ ہاں میں اچھا لکھ رہی ہوں تو میں اور زیادہ لکھ سکتی ہوں بلکہ اس لیے میں زیادہ ڈائری میں یا پھر بک میں لکھا کرتی ہوں اور میں عام طور پر انگلش زبان میں لکھتی ہوں اور اردو زبان میں